म्हजो आवाज तितलो बरो ना पूण म्हाका गावपाक आवडटा तेका लागून हांव म्हज्या गळ्याची खूब काळजी घेतां जशें की हांव म्होंव खाता आल्याची च्याव पितां